हाँ मैंने खाना पकाने वाली प्रतियोगिता में भाग लिया है और मुझे उसमें बड़ा मज़ा भी आया था यह प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी थी जिसमें मैंने बिना आग के खाना बनाया था बिना आग के खाना मैंने फलों के द्वारा केक बनाया था नीम्बू रस बनाया था और लस्सी बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी और हेल्दी थी और यह प्रोटीन भरा खाना था जो सभी को बहुत पसंद आया इसमें प्रोटीन फाइबर और सभी मतलब हेल्दी खाना था तो यह बहुत अच्छा था इसके अन्दर मैंने नीम्बू पानी भी बनाया था जिसमे मैंने जलजीरा और नीम्बू पानी का उपयोग किया था और इसी के साथ लस्सी बनाई थी लस्सी में मैंने इसमें फल डाल दिए थे जैसे कि कस्टड खीर जैसा बन गया था काफ़ी अच्छा बना था और यह सभी को बहुत अस पसंद आया था क्योंकि यह स्वादिष्ट भी था और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे बहुत लगा था कि मैं किसी प्रतियोगिता में भाग लिया और हिस्सा बना और सभी लोग बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे